नमस्ते भईया भईया आप इस्पोर्ट शॉरूम से बात कर रहे हैं भईया एक बाइक चाहिए इस्पोर्ट का इस्पोर्ट का चाहिए तो कितने की पड़ रही है इस समय और ये डाउन पेमेंट कितना है

अच्छा ये शॉरूम कहाँ पे है

अच्छा तो

उसका वो मतलब वैसे इलाके में ले जाने से कोई दिक्कत मतलब चक्का वक्का बढ़िया रहेगा न जैसे बाहर वाहर मोड्डीफ़ाई करा सके नहीं

कौन कौनसा क्लर है इसमें

और कैश पेमेंट में कितना छूट है अच्छा कितने बजे से कितने तक चालू रहता है

चलिए तो ठीक है तो हम कल सुबह में दस ग्यारह बजे तक आते हैं कल ठीक है